मुझे याद है जब मुझे मोबाइल फोन लेने की बारी आई थी तो जब मैं छोटी थी तो मेरे घर पर मुझे बोला गया था मुझे एक टास्क दिया गया था कि तुम्हें ये दो दिन के अंदर कंप्लीट करना और अगर ये तुम पूरा कर लेती हो तो हम तुम्हें तुम्हारी पसंद का मोबाइल फोन दिला देंगे तो मुझे याद है कि मैंने उस समय पे मुझे जो टास्क मिला था वो ये था क्योंकि वो एक डेडलाइन सेट कर दी गई थी कि दो दिन में समाप्त करना ही करना है तो वो कुछ इस प्रकार का था कि मुझे कुछ खाना बनाने के लिए बोल दिया गया था कुछ मिठाई जैसे पकवान जो बनते है ना कुछ मिठाइयाँ जैसे कि उसमें पाँच से छ मिठाइयां थी पाँच से छ वैरायटी के नमकीन थे और कुछ और खाना जैसे सब्जी पूरी रोटी ये सारा मुझे बोला गया था और उन्हें बोला था कि ये तुम्हें दो दिन के अंदर कंप्लीट करना तो हालांकि वो काम करते हुए मुझे काफ़ी मजा आया था लेकिन जब मैं उसको कार्य को कर रही थी तो मुझे बहुत समय सीमा का ध्यान रखना पड़ रहा था और मुझे कई सारी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा कि मैं उस काम में इतना व्यस्त थी कि मैं और चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दे पा रही थी क्योंकि मुझे बस अपनी डेडलाइन पूरी करनी थी दो दिन के अंदर सारी मिठाइयां सब कुछ मुझे बनाकर तैयार करना था क्योंकि मुझे पता था कि मुझे तभी मोबाइल फोन मिलेगा तो इसलिए और मैंने वो चीज बहुत जल्दी से करी और मेरे पास समय का बहुत अभाव था उसमें क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैंने जब काम किया कुछ मिठाई क्योंकि मुझे खाना बनाना नहीं आता था तो इसलिए और मेरे लिए काफ़ी कठिन पूर्ण कार्य रहा है और मैंने बहुत उससे काम करने का ट्राई भी किया था